ब्रह्माण्ड में ज्ञानु करणु वॾी सुठी ॻाल्हि आहे सितारा हिकु प्रकार जा ग्रह आहिनि जंहिंजे जेके सिधे रूप में ॿियो मुल्क चई सघंदा आहिनि ब्रह्माण्ड में सिज धरती ऐं चङा ई ग्रह आहिनि हिननि ग्रहनि खे ॻोल्हण में विज्ञानकनि जो ॾाढो वॾो योगदनु आहे विज्ञानिकनि जे करे ई असां ॾींहं में आसमान में तारा ॾिसी सघूं था धरतीअ खां परे हुजण जे करे तारा नंढा ॾिसन ईंदा आहिनि पर सही रूप में ई तारा हिकु नए मुल्क जे रूप में आहिनि ब्रह्माण्ड में घणा ई ग्रह उपग्रह आहिनि असांजे वैज्ञानिक हिन हिन ग्रह ते रहण लाइ धरती पाणी हवा ज़रूरत जूं घणियूं ही शयूं ॻोल्हियूं आहिनि पर ॾिठो वञे त केवल पृथ्वी ग्रह ते ई जीवन जीअण जो सुहिणो सुठो तरीक़ो आहे